हमरा सबसँ बड़ा ताकत हमरा फैमिली छै हम फैमिली बिना अधूरा छै अइसने छै किआकि हरचीज मम्मी पापा ही सब किछु लगेछै से हर कितना भी किछु भी हुए कष्ट किछु भी हुए कही कितना भी तकलीफ हुए किछु हुए कोइ कइसनो सिचुएशन रहैछै हमरासाथ लेकिन ओएह मम्मी पापाके पास अबैछी नहि हर प्रॉब्लमके सोल्यूशन मिल जाइछै हर समस्याके हल वहाँ मिल जाइछै इसिलिए हमरा सबसँ बड़ा ताकत लगैछै हमर मम्मी पापा हमरो फैमिली हमरो भाइ बहन सबसँ बड़ा ताकत ओएह लागैछे जबभी हमरा साथ बुरा समय अएलोह छे जबभी हम बुरा समय झेल्लोंह छी हमेशा हमरोसाथ हमरो फैमिली ही खड़ा रहलोछे हमेशा हर सिचुएशनमे हमरो फैमिली खड़ा रहलोछे कोइ रहै नहि रहै खड़ा हमेशा हमरा मम्मी पापा हमरा भाइ बहन हमेशा खड़ा रहलोछे हमेशा उस सिचुएशनमे हमरा समझेलको छै अच्छा राह दिखेलको अच्छा रास्ता दिखेलको जे इसिलिए सबसे बड़ा ताकत हमरा मम्मी पापा हमरो फैमिली छै हमरा मम्मी पापसे बढ़िके और कोइ नहि छै दुनियामे केओ भी नहि छै सबसे बड़ा ताकत छै हमर मम्मी पापा मम्मी हमेशा हमेशा आगे बढ़ाबएके कोशिश करलको हमेशा ओ चाह ओ चाह रास्ता दिखाबएके कोशिश करलको जे इ कर बाबु इ कर त ऐसनो ओ कर तऽ वैसनो हेतो हमेशा अच्छा रास्ता हमेशा दिखेलको जे हमरा लिए हमेशा ओ पॉजिटिव सोचतो हमेशा अच्छा सोचतो मम्मी हुए पापा हुए जबभी हमरासब शाममे बैठेछी तऽ हमरे सबके लाइफके बारेमे हमरासब मम्मी पापा डिस्कशन करैछिए बोलैछे बाबु एना कर एना करबै तऽ रास्ता ई रास्ता तोरा लिए गलत छौ ई रास्ता तोरा लिए सही छौ हमेशा अच्छा रास्ता दिखाबए छै हमरो सबसे बड़ा ताकत हमर मम्मी पापा छै आओर सबसे बड़ा कमजोरी भी हमरो फैमिली छे अगर हमरो फेमिलीके किछु हो जेते तऽ हम किछु नहि कए सकैए इएह समझै इतना बड़ा कमजोरी हमर फैमिली एहि मतलब हम टुटि जेबैए अगर फेमिलीके हमरो किछु हो जतेए हम टुटि जेबैए एसनो हमर स्थिति अछि हमर सिस्टर एक रति तब हमरा लगैछे कि अन्दरसे हम नहि कलपि गेलिए एसनो होइ जाइछै सबसँ बड़ा कमजोरी भी हमरो फैमिली हो जाइछे सबसँ बड़ा ताकत जिस तरह ताकत छैने सब उसतरह हमर कमजोरी भी फैमिली ही छै फेमिलीके हम जरा सा भी उदास या अथि देखए नहि सकैछिए हम थोड़ा सा